मधुबनी मे सैकड़ो दार्शनिक स्थान अछि आ जतय आसानी सॅं जा सकै छी आओर आबि सकै छी आओर अखन धरि कोनो परमिशन के एहिमे कोनो तरह के प्रावधान नहि छै अतय डॉक्टर सर गंगानाथ झा वाचनालय परिसर अछि अतय अयाची मिश्र के मधुबनी जिला मे मधुबनी जिला के सरिसव पाहि मे डीह अछि कवि कोकिल विद्यापति के जन्म स्थान बिस्फी जे छै ओतय अहाँ आसानी सॅं जा सकै छी ओहि स्थान के दर्शन कऽ सकै छी जे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के मधुबनी जिला मे अछि अहाँ राजकिला घुमि सकै छी अहाँ राजनगर जा के अहाँ जे छै से ओतुका किला के दर्शन कऽ सकै छी ओतय अहाँ जा आबि सकै छी ओतय कोनो तरह के परमिशन लै के आवस्यकता नहि छै अहाँ जे छै से अ चमिनिया टाबर देख सकै छी सरिसब पाहि आबि के मधुबनी जिला के सरिसव पाहि आबि के एहन बहुत तरह के स्थान छै जतय अहाँ आसानी सऽ आबि जा सकै छी